اردو زبان ایک نہایت شیریں مہذب اور جذبات سے بھرپور زبان ہے اس کے کئی الفاظ اور جملے دل کو چھو لینے والے ہیں آگے میں اپنے چند پسندیدہ اردو الفاظ اور جملے بیان کا رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اردو بولنے پر مجھے کیوں فخر محسوس ہوتا ہے میرا میرے پسندیدہ اردو الفاظ یا جملے ان کی وجہ یہ لفظ صرف ایک جذبے کو نہیں بلکہ ایک طرزِ زندگی کو بیان کرتا ہے اس میں احترام قربانی اور خلوص چھپا ہوتا ہے خود داری یہ لفظ انسان کی عظمت اور وقار کو بیان کرتا ہے اردو میں عزت نفس کو بہت اہم مقام دیا جاتا ہے دلکش یہ لفظ حسن کی تعریف کو نہایت نفیس انداز میں بیان کرتا ہے بغیر کسی زیادتی یا سطحی پن کے تم سلامت رہو ہزار برس یہ جملہ دعائیہ جملہ ہے جو محبت اور خیر خواہی کا بہترین اظہار ہے اس سے امید اور نرمی چھلکتی ہے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے یہ جملہ اس سچائی کو ظاہر کرتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کہی گئی کئی باتیں دیر پا اثر ڈالتی ہیں کیا میں اردو کا مقامی بولنے والی ہونے پر فخر محسوس کرتی ہوں جی ہاں بالکل وجوہات ادب اور تہذیب کی زبان اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے اس میں گفتگو کا انداز نرم شائستہ اور احترام پر مبنی ہوتا ہے شاعری اور فنون کا خزانہ غالب میر فیض پروین شاکر احمد فراز اردو شاعری نے دنیا کو ایسے جواہر دیے ہیں کہ جن پر ہمیں فخر ہے اردو شاعری دل کو چھو لیتی ہے چاہے وہ غم ہو یا خوشی تاریخ اور ورثہ اردو زبان نے صدیوں تک برِ صغیر کی ثقافت سیاست اور فنون میں اہم کردار ادا کیا ہے یہ مغل دربار سے لے کر آزادی کی تحریکوں تک کی زبان رہی ہے